हमरा सभ से जादा लाल कलर अच्छा लगैया जेना हम कोनो पेन्टिङ्ग करैत छी जेना गुलाब फूल बनबैत छी गुलाब फूल बहुत प्रकारके होइत छै जेना हमरा गुलाब फूल लाल पसंद अछि पिंक पसंद अछि आओर हमरा सभकेँ मिथिलामे लाल आओर पीअर बहुत शुभ मानल गेलै हँ मिथिलामे सभ शुभ काममे लाल पीयरके काम कयल गेलै हँ आओर जेना हम सभ चित्र बनबैत छी तोताके बनबैत छी तऽ ओहिमे हम सभ हरिअरके काम करैत छी पेड़ पौधा बनबैत छी तऽ हम पत्ता बनबैत छी हरा से बनबैत छी हमरा आओर बहुत कलर पसंद अछि जेना जेहि चीजके हम चित्र बनबैत छी ओहिके हिसाब से हम हुनकर कलर डिसाइड करैत छी आओर मिथिलामे तऽ मिथिलामे मिथिलामे लाल पीअर बहुत शुभ मानल गेलै है मिथिलाके जेना पगड़ी अबैत छै ओ भी पीला अबैत छै या तऽ लाल अबैत छै मिथिलाके शादीमे भी बहुत किछु लाल पीयरके ही काम कयल गेलै हँ हम जेना बनबैत छी हम जेना प्रयोग करैत छी गाछ वृक्ष बनबैत छी या तऽ मैयाके फोटो बनबैत छी तऽ जादा मैयामे तऽ हम लाल पीअरके ही इस्तेमाल करैत छी आओर जेनामे चूड़ी बनबैत छी तऽ चूड़ी जेहन हुनकर शरीर होइत छै तेहिने हम चूड़ी कलर करैत छी जेना पीला कलर या रेड कलर बहुत एहन कलर छै जे हमरा बहुत अच्छा लगैया लाल कलर तऽ आओर अच्छा लगैया जेना कि जे शरीर जेहन डिजाइन बनाउ ओहने ओहन कलर दिअ हम बहुत किछु एहने बनबैत छी ओहि हिसाब से बनबैत छी जेहिमे लालके इस्तेमाल कयल जाए पीलाके इस्तेमाल कयल जाए किआकि हमरा सभ से फेवरेट सभ कलरमे पीला आओर लाल ही अच्छा लगैया लाल पीयर सभ से हमरा अच्छा लगैया आओर हम अधिकतर जादा पेण्टिङ्ग करैत छी जेना कि आओर किछु खरगोश बनबैत छी तऽ ओहिमे उजलाके प्रयोग करैत छी आओर चिड़िया चुनमुनके अगर चित्र बनबैत छी ओहिमे हम चिड़िया जेहन रहैत छथिन ओहिमे ओहन प्रयोग करैत छी जाहिमे भूरा कलर रहैत छथिन ओहिमे भूरा कलर करैत छी जेना कौआके अगर फोटो बनबैत छी चित्र बनबैत छी ओहिमे कालाके इस्तेमाल करैत छी आओर बहुत एहन छै जे हम चित्र बनबैत छियै तऽ जेहन ओ रहैत छथिन रियलमे हम ओहने कलरके इस्तेमाल करैत छी हमरा तऽ सभ से अच्छा सभ कलरमे जत्ते कलर होइत छथिन ओहिमे हमरा सभ से अच्छा लाल आओर पीअर लगैया आओर मिथिलाके भी इहे लाले पीअर छै इहे लेल हमरा लाल पीअर अच्छा लगैया